جی ہاں الرجی کے مختلف قسم کے خطرات ہیں جیسے کسی کو گرم چیزیں کھانے سے الرجی ہوتی ہے جیسے کسی کو انڈا کھانے سے الرجی ہوتی ہے تو کسی کو گوشت سے الرجی ہوتی ہے کسی کو دھول مٹی اور گندگی سے الرجی ہوتی ہے اس سے بچاؤ کے مختلف قسم کے طریقے ہیں سب سے پہلے تو الرجی ہونے کی وجہ معلوم کرنی چاہیے جس سے دور رہ کر ہم الرجی سے بچ سکیں اس کے علاوہ ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے کہ اس الرجی کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے کہ اس بیماری سے بچا جا سکے اس کے علاوہ ڈاکٹر کے مشورے مشورے پر الرجی کے علامات کو کنٹرول کرنے کے لیے دوائیں استعمال کی جانی چاہیے ساتھ ہی ساتھ جہاں الرجی ہو رہی ہے اس جلد کی دیکھ بھال کرنی چاہیے اور موسمی تغیرات کا خیال رکھنا چاہیے اور جلد کو میک اپ اور مصنوعی کیمیکل سے دور رکھنا چاہیے